डांस आमचे सोसायटीन एक उमेद कशी ही कला आमी स्वताक एक्सप्रेस करतात लोकांक की स्वता खातीर भाव कसो लग्ना कडे खुशालकायेन आमी नाचतात तो एक एक्सप्रेस करपाचो एक वेग कसो नाच म्हणल्यार आमचे संस्कृतीक धरून आसा प्रत्येक गांवांनी धालो जाता बायल्यो फुगड्यो घालतात नाचपाचे वेगवेगळे खेळ घालतात कोम्पिटिशन दवरतात हे सगले धालो मांडार चवथेक शिगम्याक लग्ना दिसांनी जातात क्रिस्ताव भितर लोकां कुणबी डांस म्हणू करतात लग्ना तेंच्या काजर वेळार करतात या कार्निवाला वेळार ह्या चर्ची मुखार कितेंय फंक्शन बीन जायत जाल्यार थंय करता गांवचे लोक वेगळ्या वेगळ्या प्रकारान आपले डिफरंस स्टायल दाखयतात नाचपाचो आमच्या गोंयानूत कितकेतशे आसा नाच वेगवेगळे प्रकारचे कुणबी डांस आसा म्हण तूं मागीर फुगडी आसा धालो आसा वेगवेगळो प्रकार आसा आमचे कल्चराक रेप्रेजेंट करपाक एक एक डांस गांवचे लोक खातीर नाच म्हणल्यार एक मनोरंजन कसो पयलींच्या काळार बीन टिवी केन्ना नाशिल्ली या मोबायल नाशिल्लो तेन्ना लोक अशेंत स्वता खातीर अशें मनोरंजन करताले नाच करून यू नो मागी अशें आतांच्या वेळार अशें जाल्या की लोकांक भुरग्यांक बीन आतांच्या पिडीक पयलींचो नाच म्हणटा तो कळना तितको आतां माय तें पार्टी डांस आनी कसले वेगळे वेगळे पोवप आनी जाल्या उपरांत सगली तसले डांस अशें एडाप्ट करतात अशें एक्सेप्ट बीन करतात दुसरें डांस तेमी चड व्हड ह्या इम्पोर्टन्स तसो दिना गांवाची संस्कृती म्हणटा तें आमचे मूळ नाचान आसता ती आतां खंय अशी फेड जाल्ली आसा लोक म्हणटा तो पयली उमेदीन आसतालो की हां बाबा अशें खंयचें फंक्शन बीन जालें जाल्यार लोक अशी नाचत रावताली आपल्या धुनान अशें स्वताक सारकें अशें ना दाखयत अशें एक्सप्रेस करीत नाचतालीं